ڈرائنگ کے دوران میں کئی قسم کے فن پارے استعمال کرنے کو ترجیح دیتا ہوں جیسے پینسلس اسکیچنگ کے لیے مختلف گریڈس ایچ بی سکس بی فور بی ٹو بی کے گریفائڈ پینسلس استعمال کی جاتی ہیں اریزرس کنیڈ اریزر اور پلاسٹک اریزر جیسے کیسٹول فیور یا اسٹیریٹلر رنگین پینسلس فریز میں کلر فیبر کیسٹل پلی کروموز مارکرس ٹچ ٹوین کاپی یا کم قیمت متبادل انک لائنگ پینس واٹر کلر ایک ریک کلیک یا آئل پینٹس بھی اگر پینٹنگ کا عنصر شامل ہوں میرے پسندیدہ برانڈس بہت سے ہیں جیسے فیبر کیسٹول اسٹیریٹلر پریزم کلر سکورا کاپیک ونسر اینڈ نیوٹن میرے خریداری کے جگہ مقامی آرٹ اسٹورس جیسے ہندوستان میں رحمان آرٹ گیلری یا اسٹیشنری ایکس آن لائن ویب سائٹس امیزون دراز اگر شاپنگ ممکن ہو جی ہاں اچھی کوالٹی کے آرٹ مٹیریلس مہنگے ہو سکتے ہیں خاص طور پر اگر آپ پروفیشنل گریڈ استعمال کر رہے ہو مگر بگنرس یا طلبا کے لیے بہت سے افورڈیبل برانڈس بھی دستیاب ہیں جو سیکھنے کے عمل میں مدد دیتے ہیں